जेह्का साढ़ा उत्थे लोकल टूरिस्ट न उनें साढ़ी मतलव अपनी जगह् मतलव अट्रैक्ट करने गल्ले असें दिखनां की जेह्कियां साढ़ियां उत्थें दियां दियां फैसिलटियां न ओह् सेही होनियां चाहीदियां की असें एह् बी दिखना की मतलव उत्थैं मतलव लोक जेह्के दूरा दूरा औंदे ते उंदी मतलव रौंह्ने गल्ला उंदी मतलव रौंह्ले गल्ला उनें सेही जगह जगह चाहीदियां उत्थें मतलव रौंह्ने गल्ला सेही फैसीलिटी होनी चाहीदी मतलव दिखना असें की जियां हून साढ़े उत्थें पत्नीटाप रोड़बे बनी जेह्की मतलव गंडोला बगैरा बनेआ जिस्सी अस गंडोला गलांदे ते ओह बने दा उत्थें ते ओह् बनेआ टमाटर मोड साढे जेह्का के बी स्कूल ऐ नोह्ड़े कोल बनेआ ते सिद्धा साढ़े पत्नीटाप ओह्दी बजह कन्नै जेह्के उत्थें दे टूरिस्ट होंदे उंदा बडा सफर बची दा ते लोक उत्थें आंदे दूरा दूरा घुम्मने गी आंदे लोक उत्थें मतलव घुमदे ते ओह् दिखदे की मतलव इत्थें जेह्कियां साढ़ियां हैन जेह्के सेही जगह् हैन मतलव जहह्के व्यू हैन अपने एह् व्यू ऐ एहदा टूरिस्टम दे जेह्के घुमदे उत्थें आईये घुमदे उत्थें व्यू दिखदे ते गंडोले उप्पर घुमदे उत्थें मतवल जेह्की उंदी फीस ऐ गंडोले दी फीस ऐ ओह् बी मतलव ठीक ठाक इक स्हाबे ठीक ही उंदा बी कम्म चली जाए जेह्के टूरिस्ट आंदे ओह् बी मतलव ओह् बी संतुश्ट होई जान की ओह् दिखन की जेह्के मतलव साढ़े टूरिस्म न डिपार्टमैंट न उनें मतलव बड़ा सारा मतलव जेह्की नमियां नमियां चीजां लादियां मतलव पार्क बने टूलिप गार्डन बगैरा बने ते उत्थें बड़ी सारियां मतलव रंग बरंगे फुल्ल लगदे उत्थें दिक्खे असें की फुल्लें कन्नै एह् बी दिक्खेआ की मतलव उत्थें दे जेह्के लैक न ते ओह् लोकें कन्नै मतलव जेह्के बाह्र दे टूरिस्म आंदे ते उंदे कन्नै प्यार ने गल्ल करदे एह्दे ने कि टूरिस्ट जेह्का अट्रैक्ट होंदा की इत्थें दे जेह्के लोक हैन बड़े मतलव इ'यां ठीक बंदे ठीक ठाक बंदे न ते ओह् साढ़े ने मतलव बतमिजी कोई किश नेईं करदे ते अस ओह् टूरिस्म एह् बी दिखदे कि साढ़े मतलव जेह्के इत्थें दे बंदे बंदे न जेह्के जम्मू कश्मीर दे रौंह्ने आह्ले बंदे इत्थें बड़ियां सारियां फैसीलिटयां लाईदियां ते इत्थें असेें एह् बी दिखेआ की जेह्के मतलव टूरिस्म इत्थें हैन आंदे तां ओह् दिखदे की इत्थें दी डैवल्पमैंट मतलव इत्थें दी खूबसूरती ऐ ते ओह् मतलव केह् ऐ जियां कुद्ध साढ़ा पार्क आईया ते उत्थें मतलव रंग बरंगे फुल्ल लगदे उत्थैं मतलव टूलिप गार्डन बने दा जेह्के फुल्ल लगदे लोक दूरा दूरा आंदे उस्सी दिखने ते ओह् दिखदे कि जेह्के इत्थैं मतलव पत्नीटाप जेह्के पार्क बने नमें नमें ते ओह्दे मतलव पत्नीटाप जेह्के मतलव झुले बगैरा लगे दे जागते गल्ला ते जागत बी मतलव खुश रौंहदे जेह्के लोक औंदे मतलव ते ओह् लोक दिखदे की जेह्की ऐतवार दी छुटटी होंदी ते उस टैम आंदे उत्थें घुम्मने घमनें आंदे ते उस दिन मतलव इक दिन मतलव अपना माईंड रिलैक्स करियै रिलैक्स होईऐ जंदे उत्थुआं ते मतलव खुश होईयै जंदे